असांजे शहर में वार्षिक साल में हिकु दफ़ो लीला शाह महाराज जो मेलो ॾाढो सुठे नमूने थींदो आहे मूंखे अॼ बि यादि आहे असां बचपन में लीलाशाह कुटिया ते पंधु पंधु वेंदा हुआसीं असांजी बचपन जी ॾाढी यादूं आहिनि उते पत्तल में दालि चांवर ऐं दालि चांवर मिलंदा हुआ ऐं ॾाढो मज़ो ईंदो हुओ उहे दालि चावंर उहे बि खाइण जो ॾाढा सुठा दाल चांवर लॻंदा हुआ भले हुन में का बि शइ न विझल हूंदी हुई पर उहो प्रशाद ॾाढो मिठो लॻंदो हुओ ऐं लीलाशाह महाराज जा दर्शन थींदा हुआ उन्हनि जी यादूं ॾाढियूं सुठो माहौल हूंदो हुओ अॼ बि मूंखे यादि आहे असां पंधु वेंदा हुआसीं असांखे धप धक बि न लॻंदो हुओ इहे मुंहिंजी बचपन जी यादूं आहिनि